जय झूलेलाल साईं मां सतगुरू वैज डाइट होटल में ॻाल्हायां थी हा साईं मूंखे सुभाणे घर में मुंहिंजे पाटी आहे त मूंखे ॾह वैज मंचूरियन ग्रेवी जो ऑडर करिणो हुओ त तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो कि तव्हां घणी देरि में मुंहिंजे घर में पहुचाए सघंदा आहियो हा त मां हिन नंबर ते घणी देरि में ॻाल्हाए सघंदी आहियां ऐं हुनमें जड़ा जेको डिश तव्हां मोकिलींदा त तव्हां हुनमें जरा घटि स्पाइसी करे मोकिलिजो धन्यवाद साईं